हा दादा जय झूलेलाल दादा एक्चुली छा आहे मां उल्हास नगर मां आयो आहियां हाणे डेपो ते ई बीठो आहियां मूंखे त डूमस बीच वञिणो आहे जाम नालो ॿुधियो आहे उन जो ॿार जिद पिया करण पिया वठी हलो मां ट्रेन में आयो न न ट्रेन में ट्रेन में ट्रेन में आयो आहियां पोइ हुतां बस डेपो ते वयुमि साम्हू ई आहे न बस डेपो हा हा हितां छा आहे थोरो कमु हुयो त सोचो के हुते त वञूं पिया ॿार जिद था करण पिया बीच ते वठी हलो त हितां हाणे कीअं वञिबो घणा किलोमीटर आहे छा आहे एॾो आहे हूं

हुतां न मिलंदा हा हा हा हा त हीअं करियो तऊं हा हा ओटो में जी जी अठ वगे हा डूमस बीच न त ॾेढ सौ उता सौ ॿिया तई हा एस यू एन आई टी हा हा ठीकु आहे हुतां मिली वेंदी न रिक्शा पाण खे पकौड़नि जो त जाम ॿुधियो आहे हितां जा फेमस आहिनि बुमबाड़िया त डूमस बीच में ई यानी के थोरो उते अॻिया पुठिया किथे वञिणो पवंदो

हीअं त अगरि न बि सम्झि में आयो कंहिंखा पुछंदासि त ॿुधाइ छॾींदा न हीअं त हुते ॿियो बि कुझु हूंदो न घुमण लाइ किथे किथे वञ हा त हीअं था करु पिया हाली डूमस बीच था हलूं

हा उआ मां त चवा ख़ाली ॿारनि खे मज़ो अची वञणु खपे वीचरा आया आहिनि एॾो परे खां त रिक्शा वारे खे अॻु त रिक्शा वारे खे अॻो पोइ चइ बि छॾा न हुतां नेचर नेचर पार्क वञिणो आहे हुन हिसाब सां कयूं

हा हा ठीकु आहे जय झूलेलाल धन न न न बसि बसि हाली हेई खपे ॿार जिद पिया करण धन्यवादु तव्हांजो दादा जय झूलेलाल